अह हेलौ ओह आङो माबानिफ्राय फैदों मनिपुरिनिफ्राय ओह मनिपुरिनिफ्राय हरदों आं मनिपुरनिफ्राय खालामदों आरो नोंनियाव मानि आं नोंसिनि आसामाव थांनो नागिरदों थांनायाव मानि दा ओह नोंसिनिखै भुटानाव माबा खमला मोजां मोनो नो ओह आमफ्राय दा मोनबाय ना गोदै जाबाय ना अह आमफ्राय खाथियाव बाजार दङ नामा ए आमफ्राय फुनसेयाव मा दाम अह बिदिबा जोङो माबायावनो बे बाजारावनो मोनो आरो ना थांबानो आं बे लोक्षि बाजार होननाय जायगायावनो थांनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय थांबाथाय मानि आङो एसे खमलानि गोनांथि जादों खमलाखौ आं एसे बुरजायैनो लाबोखागोन आरो मोनोबाथाय ओरैनो मा मा बाजार मा मा बारायाव बाजार जायो मा ना सामफ्रामबो मोनो ना सानसेल' मोनो ए अह नंगौ नामा

अह ओइ गिदिर गिदिर साइसआ दामा बारा होन्दों नामा अह बेसेसो बाराबा

अह अह आमफ्राय ओह जोंनिया मानि जोंनि जायगानि खमलाफोरा मानि रस गैया आरो साबा बा आमफ्राय ओरै बे नोंसिनि भुटाननि खमलाबाथाय जोबोद रस दं जानो मोजां बिनिखायनो जानो लुबैयो आरो माने ना दा थांनाय जायोबा होमबा अह नों नोंखौ लोगो हमनानै आं बायनानै लाबोसिगोन अह बाजारा र'बिबा ओह दावथाराया रबिबाराव जायो होन्दों नामा अह जागोन दे दे होमबा दे होमबा दोनबाय उम